जो सरकार चित्र जे हम बनेलहुॅं ओहि मे हमरा एकटा खराब अनुभव ई भेल की हम जे रंग नहि भरै छलियै पहिने कागजे से बनबै छलियै तऽ किछु दिन के बाद मे ओ धूमिल परि जाइ छलै ताहि लऽ के हम कोशिश करै छी आब की पहिने हम अपन कलाकृति के कागजे से बनेलहुॅं आ रेखा चित्र खीचलहुॅं आ ओकरा फेर रंग भरि देलहुॅं तऽ ओकरा बाद जे लोक सब देखै छथि तऽ हुनको नीक लगै छनि आओर ओहि चित्र के जे ओरदा छै सेहो बढ़ि जाइ छै